हलो हा हरि ओम हा

हा हा तव्हां ई नी ॾिस हा हा त सुभाणे नी सुबुह जो भई समुझो यारहें लॻे अची वञो असांजे दवाख़ाने भले तव्हां त तव्हांजो आहे नी असां भई पहिरों ई वारो खणी लाहींदासीं ऐं पहिरीं इहो माना तव्हांखे इहो जेको ऑपरेशन कराइणो अथव नी त तव्हांखे मां तव्हांखे मां पहिरियूं ड्रॉप्स ने ई सभु लिखी ॾींदुमि समुझो उहो ॿ हुते तव्हां हॉस्पिटल असांजे ईंदुव नी त तव्हांखे बि अहिड़ियूं असां ट्रीटमेंट सॼी कराईंदासीं अखियुनि जा टीपा ऐं सभु लिखी ॾींदासीं न उहो माना समुझो अधु अधु कलाकु ते विझंदा रहो ऐं पोइ मंझंदि जो ऑपरेशन थींदो ऐं हा तव्हां पहिरीं इहो तव्हां चश्मा पातल अथव इअं भई इअं भई हा हा हा हा हम्म हम्म

हम्म हम्म

असां हिन में आहे नी तव्हां जेके कीकी विझाइणी अखियुनि जी उहा अलॻि अलॻि चार्ज में हूंदी आहे समुझो वी वीह हज़ार रुपए वारी हूंदी आहे टीह हज़ार वारी हूंदी आहे चालीह हज़ार वारी हूंदी आहे पोइ हाणे तव्हांखे जहिड़ो भई समुझो अघु में पोसाइजे नी एतिरी रेंज में असां भई हुओ जेका अखियुनि जी कीकी थींदी आहे उहा विझायूं भई हा हुन में सभु अची वियो इअं भई

नएं केस जी पंज सौ रुपिया फी आहे हम्म हम्म हम्म हम्म न तव्हां पहिरों सुबुह जो ईंदुव नी त पहिरीं त असां टीपा ऐं जेको असाजो विझण जो हूंदो आहे नी दवाऊं थोरि लिखी ॾींदासीं पोइ मां मंझंदि जो टी लॻे ऑपरेशन थींदो समुझो हा हा ऐं जेको ई असां आहे नी अखियुनि में तव्हां कोई जात चिंता न कजो भाई असां आहे नी जूनागढ़ में इलाही वॾो नालो आहे एलेटोनी एलेटोनी मां आहे नी वीह हज़ार पैसनि खे मां समुझो अखियुनि में नेत्रमणी विझी ॾींदियूं आहिनि हा हा हा भई हिन में छा आहे अहिड़ी अखियूं अहिड़ी शइ आहे नी भई सुठो भई असांजो कमु हूंदो नी भई त तव्हां भई ऑपरेशन कोई जात जो वांदो कोन ईंदो भाई इअं

हा हा भले वांदो न हा हा हा भले वाहेगुरु हा हा भले वाहेगुरु हा वाहेगुरु